ہاں میں تفریحی سرگیرمیوں میں جو ہے سو کرکٹ کھیلتا ہوں اور موبائل دیکھتا ہوں موبائل دیکھنا مجھے پسند ہے اور ٹھیٹر بھی جاتا ہوں فلم دیکھتا ہوں اور فلم دیکھ کے مزے لیتا ہوں میں